सर नमस्ते आपके वहाँ रेस्टोरेंट है क्या क्या चलता है अच्छा क्या मिलता है वेज नान वेज और चाइनीज़ में आप क्या क्या रखते हैं और यह फिंगर वग़ैरह इसप्रिन्ग रोल इसप्रींग रोल क्या रेट में दे रहे हैं जी तो हम अपनी फैमली के साथ आना चाहते हैं तो फोर व्हीलर गाड़ी से आएं हैं तो कहाँ खड़ी करेंगे जगह और साफ सफाई अच्छा खाने का स्वाद कैसा होगा जी कड़ू वड़ू तो ज़्यादा नहीं रहता ताकि बच्चे ना खा पाएं क्या पनीर वग़ैरह मिलता है

गिनाते रहिए और क्या मिलेगा धीरे धीरे आप धीरे धीरे आप बोलिएगा बहुत तेज़ स्पीड में बता रहे हैं

ठीक है कोई दिन हम आते हैं देखो अपनी फैमिली के पास और क्या सुविधा है

आइस क्रीम वग़ैरह कौन कौन सी मिलेगी

कुल्फी वग़ैरह

ठीक है ठीक कोई डिस्काउंट होगा लास्ट में अच्छा कितना मिलेगा ठीक सर नमस्ते